हम एकटा जगहपर मानि छेलहुँ हेँ ओतय हमरा गाड़ी नहि भेटैत छल तऽ हम मतलब कॉल केलियैन एकटा परिचित आदमी छलथि हुनका हम कॉल केलियैन कहलियैन्ह हमरा एतय गाड़ी नहि भेट रहल अछि हमरा दोसर ठाम जयबाक अछि आउट एरिया छलैए ओतय गाड़ीके साधन नहि रहैत छै तऽ हम हुनका फोन कऽ के पुछलियैन जे हमरा जयबाक अइ ओहिठाम जगहपर हमरा गाड़ी नहि भेटैए जेना एतय गाड़ी हमरा केना भेटत जँऽ हम सामनेवला जगहपर जेनाइ जरूरी अछि तऽ हम केना जा सकैत छी